देखिए भैया हेलो राम राम अरे हमको दुकान में जो नया नया कपड़ा सब है उसका जो रंग रहेगा कि नहीं अच्छा जी उसमें कै पैसा है

एकी ट्वेंटी वाला ई होगा न और ऐसा दीजिएगा जो कि गर्मी में पहन सकें और ठंडी के लिए अलग अच्छा ठीक है तो आप आपके दुकान में जो है जितने भी सामान हैं उसमें से कौन सबसे सुटियर सामान है पैन्ट सर्ट के कपड़े पैन्ट सर्ट और साड़ी टेरिकॉटन अच्छा सूती साड़ी सब है न अच्छा और बच्चे लोग के लिए भी रेडीमेड का कपड़ा सब है

अच्छा आपके यहाँ रेट सही मिलेगा कि नहीं अच्छा ठीक है हम आप ही की दुकान से पर्चेज करेंगे जो भी हमको पसंद आए सब आप आपसे लेंगे हाँ ठीक है आप के पास पूछ रहे हैं हम बहुत शादी ब्याह के लिए कपड़ा लत्ता ले रहे हैं और भी लेंगे

ठीक है जहाँ तक कोशिश कीजिएगा ठीक दाम और आप ही के यहाँ ही आ रहे हैं